हेल्ल' ओइ लोगो बबेहाय दं ए मा खालामदों ए गाबोनहाय मा होनो मोनलाय हाग्रामा ब्रिजावहाय बिदिनो ज' लोगोफोर पिकनिक जाहैनो नागिरदोंमोन हाय थांगोन नामा अरजाया नों होनांलाया आं होगोनना लाजिनाङा नों जेबो बायनाङा जों बायजोबगोन नों थांफाल'ना जोंजोंहाय एसे इभिनिंआवहाय थांनोसै बाल एसे थ्रि टेन थ्रि थार्थि बिदियाव थांसै थांनानैल' दङ लोगोफोर सानै साथाम ग्रुप थांनोसै बिदिनो फट' लाला बायहैनो औ थांखागोन दा औ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नों आंनि रुमाव फैदेरब्लानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय ज' थांनोसै सानैजों विंगारफोरजोंनो थांनोसै एभैलेबोलखा ना लाइन गारियानो थांखागोन दा एसे फ्रुटस लांनोसै ओमफ्राय बिदिनो ओंख्रि संलाबायना लांनोसै फुरि लांनोसै ओमफ्राय चिप्स लांनानै लगायला बायनानै जाहैनोसै थांखागोन दा

मा खालामदों ओमफ्रायलाय ए दे होनब्ला आं माखासेखौबो खबर लाहरनि दे लोगो ओमफ्राय माबा खालामनाङाहाय थांनो होन्नानैहाय औ मा होनोमोनलाय एसे थाबैनो रेदि जाबानो जाबाय आरो मा होनो हाग्रामा ब्रिजावहाय दे औ ओमफ्राय दे होनब्ला